वॉटर सप्लाए सेंटर सर मां अॼु सनानु पई कयां त जेको पाणी अचे पियो हुन में कोलरिन जी केलोरिन जी बदबू पई अचे इलाही मां इहो लेकिन सम्झी नथी सघां त उहा बदबू तव्हांजे पाणीअ में हुई की पाइपलाइन में कुझु फसी वियो आहे की मथे टंकीअ में मुंहिंजे परेशानी हुई पर मूंखे ॾाढी ॾुखियाई थी थिए मां तव्हांखे इहो निवेदन थी कयां की अची तव्हां इहो सभु चैक करायो त मुंहिंजी हीअ परेशानी दूरि थिए